हमर सभके जे मतलब कल्चर जे छै ओ बहुत ही मतलब महत्वपुर्ण छै ओहिमे जे छै जेना हिन्दु धर्ममे जेना ब्राम्हणमे मतलब जेना हम ब्राम्हणके लए रहल छी हम उठा रहल छी तऽ ओहिमे जे छै मतलब पहिने शैशवावस्था जे छै बाल्यावस्था फेर शैशवावस्था फेर किशोरावस्था मतलब हर अवस्थामे किछु ने किछु एहन छै जे किछु ने किछु मतलब जेना संस्कार छै सोलह संस्कार छै तऽ सोलहो संस्कार जे छै एक मतलब मनुष्यके सोलह संस्कार होइ छै ओ सोलहो संस्कारमे जेना महत्वपुर्ण संस्कार सभ जेना मुण्डन उपनयन फेर विवाह फेर जे छै मतलब बहुत एहन छै एकादशी यज्ञ मतलब ई सभ मतलब ओहिमे जे छै जेना मुण्डनमे मुण्डन जे छै पाँच सालकेँ बाल्यावस्थामे होइ छै ओहिमे जे छै मतलब बहुत ही मतलब विधिपूर्वक मतलब कयल जाइ छै जेना उपनयन संस्कारमेजे चाही बहुत ही महत्वपुर्ण मतलब उपनयन संस्कार होइ छै जाहिमे मतलब मैथिल केँ आदमी मैथिलकेँ व्यक्तिके बहुत मतलब ढ़ेर सारा जे छै ओहिमे मतलब बहुत ही मतलब विधिपुर्वक जे छै मतलब कयल जाइ छै ओहिमे मतलब विधिपुर्वक मतलब विधि विधान मतलब सँ जे छै उपनयन कयल जाइ छै तभिए तखने ओकरा जे छै ब्राम्हण मतलब मानल जाइ छै

ढ़ेर सारा नियम मतलब विधि होइ छै विधि विधान जाहिमे जे छै से मतलब विवाहके रातिमे भी बहुत ढ़ेर सारा जेना विवाहके राति भी ढ़ेर सारा मतलब नियम मतलब विधि सभ होइ छै जाहिमे जेना परिछन होइ छै ओकर बादसँ फेर कोबर लिखल जाइ छै फेर गीत होइ छै फेर जे छै घुँघट होइ छै फेर सिन्दुरदान होइ छै मतलब हमर सभकेँ मतलब कल्चरमे जे यऽमतलब ढ़ेर सारा मतलब बहुत विधि विधान सभ जे छै सभ किछु मनाएल जाइ छै